बर' राव बुङोब्ला जोंनि बिमा राव जायखौ आङो रायज्लायगासिनो दङ बर' रावा जोंनि रायजो एबा आसाम हादरसायाव हादरसानि सोलोंथाय खान्थियाव गोबां बिफाव दङ जेरैबादि दाथ' बर' रावआ मोनसे स्कुल आव फरायजाग्रा बिजों महरै थिसनजाबाय गोबाव समनिफ्रायनो थिसनजाबाय नाथाय दासिमबो गोजौ सोलोंथाय जेरैबादि ओ बि ए बेसेल'र अफ आर्ट्स आरो एम ए मास्तार अफ आर्टस बेफोरावबो इयुनफोराव सोस'नजानो हागौ जेराव दायो ऐत्स एस फार्स्ट इयार एबा ऐत्स एस सेकेन्द इयार बेफोरावथ' सोस'न जाखाबायानो बर' रावखौ बिनि अनगायैबो गुबुनफारसेथिं एसामिस फोराथ' एदभान्स जोंनिफ्राय सोस'न जासिनखाबाय सिगाङावनो नाथाय बर' रावाबो जिहेथु बेयो मेजर लेंगुवेज जोंनि बर' हादोरसानि एबा बड'लेण्ड नि बेनिथाखायनो बर' रावखौ जोङो फोथांलांनांगोन आरो बेखौ गोजौ फारसे दिखांलांनांगोन सोलोंथायनि फारसे आरो जों गासै बर' हारियानो ज' जानानै बेखौ गोजौ फारसे दिखांलांनांगोन